रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच जेह्का मौसम ऐ ओह् बदलदे रौंह्दे इत्थेै ठंड बी होंदी गर्मी बी होंदी होर बरसांत बी होंदी पतझड़ दा मौसम बी होंदा ठंडू बिच ठंड होंदी क्या धुप्पां घट्ट निकलदियां ठंड होंदी क्या शैल दिसंबर जनवरी म्हीनै बड़ी ठंड होंदी ते गर्मियां बड़ियां जादै होंदियां इत्थै गर्मियें ई बर्खा बड़ियां घट्ट होंदियां बड़ी जादा गर्मी होंदी जून जुलाई बड़ी गर्मी होंदी इत्थै होर बरसांत बरसांती दे मौसम बड़ियां बर्खा होंदियां नमें फुल्ल निकलदे सैल्ला घाऽ नमां पत्तर सारा किश सैल्ला सैल्ला निकलदा होर ते इ'यै पतझड़ दे मौसम बिच पत्ते झड़ी जंदे जेह्के पत्ते जेह्के हैन सारें बूह्टें परा झड़ी जंदे भी बरसांती नमें निकलदे नमें पत्ते निकलदे निक्के निक्के सैल्ले पराने पेई जंदे भुंञां सारे ते गर्मी बी क्या होंदी ठंड ठीक ठंड बी ठीक गर्मी बी क्या होंदी इत्थै ते बर्खा बरसांती पौंदियां बर्खा पौंदियां ता पस्सियां बी पौंदियां किश बूह्टे पौंदे बूह्टे बी ढौं कुतै पस्सियां बी पौंदियां